मैथिली भाषा छै ने जइसे पढ़ैले जइसे इसकुल विसकुलमे गेलहुँ तऽ मैथिली भाषाके अपन छै ने बहुते अथी छै ओ उपयोग छै कहीँ भी जइसे गेलहुँ तऽ मैथिलिए भाषामे जइसे सिखाएल जाइ छै इसकुल आओरमे पढ़ैले गेलहुँ हरेक चीजमे छै से मैथिली भाषा आबै छै कि मतलब इसकुल गेलाके बाद बहुत तरहके बहुत भाषा छै अपन अथीमे जेना होलै इसकुल होलै चाहे आओर कहीँ भी जइसे गेलहुँ बजारो हाट चाहे कहीँ भी ओ मैथिली भाषाके उपयोग करल जाइ छै एतना थोड़बे अगर नहि कोइ बोलि पाबै छै कि अपन भाषा जइसेहि बोलै छै ओइसहि बोलल जाइ छै एहिलिए जकरा भी जइसे बोलैले आबै छै ओनाहिते बोलै छै